हांजी जनाब केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक ते जेह्ड़ा तुसें ई सनाया हा महां मेरा ब्याह् ऐ ते महां तुसें जो बी प्लान शलान जो बी दस्सना तुस दस्सी ओड़ेओ असें ई केह् केह् सिस्टम ऐ केह् निं ऐ मिकी इन्ना पता निं ऐ ते तुस सनाओ फ्ही टैंट शैंट किन्ने लाने बगैरा अरेंजमैंट असें करना ऐ चार सा साड्ढे चार सौ बंदें दा हां डैकोरेशन मीडियम गै रक्खो ऐंटरैंस बी इ'यां मीडियम साइज गै रक्खो इन्ना कोई ज़ादा नेईं इन्ना कोई डैकोरेट निं हां हां बाकी तुस ओह् दिक्खी लैएओ अग्गे कुर्सियें कर्सियें दा बी स्हाब दिक्खी लैएओ थुआढ़ै कोल हैन किन्नियां न किन्नियां निं हैन ओह्दे उप्पर स्हाबै एडजस्ट करी लैएओ

हां ते बाकी कोई कमी पेशी होना निं चाहिदी किसै च क्योंकि में में कम्मै च बिजी होना मतलब अपने कम्मै च बिजी होना तुस भी अपने स्हाबै कन्नै करी लैएओ

एह् इस्सै ला तां गै तुसें ई में पैह्ले गै फोन करी ओड़ेआ ऐ महां भाई कोई शिकायत निं औना चाहिदी बाद च जे इस्सलै जो बी अगर है ना कोई कमी पेशी ऐ अगर कोई पैसे च पैसा चाहिदा तुसें ई होर कोई चीजां मंगोआने आस्तै तुस लेई सकने साढ़े थमां एडवांस हां ते हां बनाना ई हां चलो कोई निं अग्गे फ्ही में तुसें ई बाद च फोन करगा ना भी पुच्छी लैएओ करी लैएओ फोन मिगी अगर कोई कमी पेशी रेही दी होग ना हां तुस सना तुस सनाई सकदे मिगी ठीक ऐ हां कोई बी अगर कमी पेशी रेही दी होग ना किसै चीज दी ते खबरै जेह्की चीज मिकी मिकी इन्ना पता निं ना हा दरअसल हांआं ठीक ऐ फ्ही तां